हमारे क्षेत्र शक्तिनगर बस्ती के सरपंच जी श्री हीरालाल जी हैं वह बहुत अच्छे सरपंच हैं हाँ हमने उन्हें उनसे बात किया है वह हमारे गाँव के लिए बहुत चीज़ें किये जैसे कि हमारे कच्चे सड़कों को पक्के बताए बनवाए और हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए हड़ताल करके उन्हें कंपनियों में नौकरी दिलाई और और उन्हें हमारे लिए हड़ताल कर करवा के बसें का भाड़ा कम किया बसें फ्री करवाएँ इत्यादि हमारे सरपंच जी बहुत अच्छे हैं